देखियौ साइबर गुण्डागर्दीमे आइकाल्हि बड ईसभ बढ़ि गेल छै जेनाकि साइबर जे ब्रांच होइ छै ओहिमेके गुण्डागर्दी भरल छै मीडियाके थ्रू ट्रोल भऽ रहल छै आइकाल्हि जे आर्टिफिसियल तकनिकी जे आबि गेलैए ओहिसँ लोकसभ आओर बढ़ाबा भऽ गेल छै लोकसभके साइबर गुण्डागर्दीमे जेनाकि एहिसँ नीक भऽ जाइ छै ककरो अगर लोकसभके प्राइवेट तऽ ओहि प्राइवेसीके लीक भऽ रहल छै लेडीजसभके परेशानी होइ छै ककरो फोटो लऽ कऽ कहीँ डालि दै छै ईसभ गुण्डागर्दी ही भेलै ने जाहिमे मीडियासभसँ आओर सोशल मीडियासँ फोटो उठा कऽ या ककरो बारेमे दुष्प्रचार करि दै छै ईसभ बड्ड मतलब बेकार किस्मके काम भऽ रहल छै सोशल मीडियाके थ्रू साइबर गुण्डागर्दी भऽ रहल छै एहिके बारेमे लोकपर बड्ड खराब असर पड़ि रहल छै एहि मुद्दासँ हमरासभके निपटयके लेल एहिपर हमसभ एफ आइ आर करि कऽ एहिसँ समाधान प्राप्त करि सकै छी एहि खराब अनुभव हमरा प्राप्त भेलक अइसँ